اتر پردیش میں ٹیکنالوجی کے متعلق بڑے روزگار کے موقعے ہیں یہاں امکانات بہت ہیں جیسے کہ ڈیٹا انالیسٹ سسٹم انجینئر سینیئر ایسوسیٹ اینڈ ٹیکنالوجی اس سے زیادہ زیادہ کام مل جاتا ہے اتر پردیش میں بہت سے شہر ہیں جوکہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں بہت آگے ہیں جیسے کہ گوتم بدھ نگر کا نوئڈا اور لکھنؤ بھی اس وقت ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ رہا ہے تو ان جگہوں پہ بہت سے کام ایسے ہیں جو بی ٹیک کر نے بعد آپ کو بہت زیادہ ہی روزگار کے متعلق میں دے دیتے ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ ہی سیلری دیتے ہیں جیسے کہ ابھی فی الحال میں گوتم بدھ نگر سیکٹر ایک سو ستائیس میں ایچ سی ایل کمپنی نے ہمارے کالج سے ایم بی ٹیک کے ایک بچے کو ڈیڑھ کروڑ روپئے سالانہ کس تنخواہ پہ رکھا تھا جس حساب سے اس کی ماہانہ سیلری پندرہ لاکھ روپئے ہے